जोंनि बाथौ फुजायाव बाथौआव बाथौ दोहोरोमाव जोंना सुवा सुथि जायोबा ओरैनो जादेर लोंदेर जायोबा जोङो गय फाथै होनानै सिगाङावलाय बोलि बाथौफ्रा जोङो दाउसाफोर होना दाउसा हाथारलायनाय जायोमोन दाना बिदि गैला दाना जोंना बिबार बाथौनिया जोंना गोथार मैखुना खोलाहा खोलाहा लाइजौ लाइ बनानै गय जरा होनानै देउरि सासे लानानै दै सान्थि लानानै बिनि जादेर लोंदेरखौ दिनैफ्राय स्रां खालामनांगोन सुवा सुथिखौ स्रां खालामनांगोन होननानै जोङो बे देउरिया रायसनगोन रायसननानै बिनि उनाव दै सान्थिखौ सारगोन न'फ्रावबो सारगोन न'फोरखौ लिरजोबनांगोन आरो सिगाङावनो न'फोरखौ लिरनानै बिदिनो फोथारनानै बिखौ फोथारनाय होनो बे फोथारनाया जाबाय बिदिनो गय फाथै जरासे लाइजौ लाइ बियाव थाखा ज'रा थाइनै ग'था होनानै जों बिबार होनानै फोथारो दै सान्थि लायो ओमफ्राय नख'राव गासिबोखौबो सारजोबो बिनि उनाव बेखो गोथार जाबाय होननानै जों सानो आरो जेनेबा बिनि उनाव जोङो बाथौ फुजायाथ' जोंना बिदिनो सामफ्रामबो मंगलबाराव जोङो बाथौ थानसालियाव थानानै जोङो ज' जानानै जोङो रायजो राजानि माबा आर'ज लाखायो सामफ्रामबो मंगलबाराव बेनिफ्राय जोंनिया आरो माइनावफ्रा आरो जोंना बिस्तिबाराव बिस्तिबाराव जों माइनावफ्रा आर'ज लायो थानसालियाव आरो गाव गावनि नख'रावबो जोङो सिबियो गाव गावनि नख'राव जोङो सामफ्रामबो साखि सावनानै सिबिनो हायो बा जोंहा जोबोद मोजां जायो दुखु सुखुनिफ्राय एसे गोजान जानो हायो आरो निदान समाव जोङो रायजो राजाखौ लिंनानै जों आर'ज लानो हायो बाथौ सालियाव जोंनि नख'रनियाव बा नख'रनाव हास्लाबाबो मंगलबार दिना थानसालियाव जोङो गाव गावनि नख'रनि दुखु सुखुनि आर'जखौ जों लाहैनो हायो दुखु सुखु जाबा लोमजायोबा साजायोबा गिदिर बेराम जायोबा बिदि आर'ज लायोबा जोङो बेमार आजारनिफ्राय हामनाय बुहुत नुनो मोन्दों जोंनि खाथियावनो नख'रसे मानसिया बिदिनो बेमार गोस्सा जादोंमोन बेमार गोस्सा जानायाव जाबाय जोंनि गामिनिखौ लिंनानै बे बेमारनि थाखाय आर'ज लादों बे बेमारा थाखाय आर'ज लानायाव मोजां जालांदों दा आफा बोराइ बाथौवा गावनो फोसाब फाहामनो हायाबाबो माने ना लामा दिन्थियो आरो बबे डाक्टारनाव थांबा हामगोन बेफोरबायदि लासै लासैनो थाखु दाखु नङाबाबो लासैनो हामलाङो बेमार आजारखौ आं हामनाय नुदों जोंनि खाथियावनो जोंनि खाथियावनो हामनायखौ आं नुदों आर'ज लानानै आरो दाबो जोंहा नै जोंनि खाथियाव बेमार गोसा जादों बेखौ दा दिनैनो आर'ज लानो नागिदों बाथौ गोदान गायनो नागिदों जोंहा बाथौ गोदान गायनानै आर'ज लायोबा जोंहा जिउवाव सान्थि मोनो एसेबाबो बेमार आजारनिफ्राय गोजान जानो हायो माबा मोनसे नङा मोनसे राहा मोनो बेनिखायनो जोङो बाथौवाव फुजिनायखौ जोङो जोबोद मोजां मोनो बाथौखौ जोङो फुजिनो गोसो जायो गुबुन दोहोरोमखौ जोङो मिथिया नाथाय आंहा जोंनि सिबिनायखौ जों सिबिखानांगोन आरो फोरबोनि समाव जों ज' थांनांगौ नख'र नख'रनिफाय सासेबाबो गथ' गथाय गासिबखौनो लांनानै होमबासो जोंनि गथ' गथायआ रोंलांगोन बाथौ फुजिनो माबोरै फुजिनांगौ माबोरै फुजिनाङा बाथौ दोहोरोमा जोंनि बर'नि गुबै दोहोरोम जों बेखौ गुबै दोहोरोम होननानै जों मानिनांगोन आरो गुबुन गुबुन दोहोरोमखौ जोंहा एसे माबा खालामनाङा जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बाथौ दोहोरोमा गुबै दोहोरोम बिखौ जोङो गुबै दोहोरोम होननानैसो फुजिनांगोन मानिनांगोन जायनो गोसो होनानै फोथायना फोथायथारनानै बाथौखो फुजियोबा सिबियोबा बोर बियोबा मोनखायो बाथौनि फिथाइखौ मोनखाथारो बानाङा बयबो बाथौखौ सिबिखानांगोन सिबिथारनांगौ बे बायोबानो बिदिनो अब'हेला जालाङो मानसिनि गोसोआ जेरै बाबानो दिनै बादों बाथौखौ साखि सावा होनना बुङोबा बिदिनो साखि सावा होनबानोखि बेयाव मोनसे माबा फैयो बे जाबाय इसोरसो नालाय जोंहा नुहाथारि आफा इसोर बोराय बाथौ बेखौ जोंहा नुनो मोना गुबुन दोहोरोमनि बायदि जोंना मुरथि थुरथि गैया नुनो नुनाय बायदिसिना नङा जोंना नुहाथारि जेरै जों बारखौ नुवा बिदिखौनो जों आफा इसोर बोराय बाथौखौ जों नुवा जों खोनायोल' बिनि अननायखौ जोङो नुनो मोनो डाइरेक्टयै नुनो मोनाबाबो लासै लासै बेमार आजार जानाय समाव गाबज्रियोबा जों मोननो हायो ओंखायनो जों बे बाथौखौ जों सिबियो जोंनि बाथौ सिबिनाया जोंनि बर'नि थाखाय बाथौआ जोंहा गोनां